جی ہاں بالکل میرے چند پسندیدہ مصنف ہیں جو مجھے بہت زیادہ پسند ہیں مجھے ان کی تحریر بہت عمدہ لگتی ہے کیوںکہ وہ بہت اچھا لکھتے ہیں میری زندگی میں ان کی تحریروں کا بہت اثر ہے ان میں سے ایک حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ ہیں مجھے ان کی تحریروں نے بہت زیادہ متاثر کیا ہے کیوںکہ وہ اساتذہ اور میرے کئی احباب کے بھی پسندیدہ مصنف ہیں حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ کی تحریر میں خدا نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے ان کی تحریر میں جادو ہے ان کا قلم ساحرانہ ہے وہ لکھتے ہیں تو قاری کو اپنا دیوانہ کر لیتے ہیں کیوںکہ ان کی عربی تحریر بھی میں پڑھتا ہوں تو مجھے ان کی عربی تحریر بھی بہت عمدہ لگتی ہے انہوں نے سو سے زیادہ کتابیں تصنیف کی ہیں ان کی کتابوں کی طویل فہرست میں چند کے نام یہ ہیں پا جا سراغِ زندگی کاروانِ مدینہ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر تاریخِ دعوت و عزیمت المرتضیٰ سیرتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ و سلم پرانے چراغ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر میری علمی و مطالعاتی زندگی وغیرہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمتہ اللہ علیہ میرے سب سے پسندیدہ مصنف ہیں